روایتی تہواروں پر لوگ الگ الگ کپڑے پہن کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور لیڈیز ہوگئی جینٹس ہوگئے سبھی بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں جیسے کہ گھاگھرا چولی لہنگا شیروانی اوپر سے کوٹ اور اور وہ مان سکتے ہیں آپ کہ وہ پہن لیتے ہیں دھوتی کرتا ہر طرح کا مطلب دیسی ڈانس ہر طرح کا ڈانس ٹریڈشنل ڈانس بھی ہوتے ہیں جس میں وہ وائٹ کرتے پاجامے پہننے پڑتے ہیں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے ڈانس کرتے ہیں اچھے اچھے سب کچھ کرکے دکھاتے ہیں